लेखनक समस्या सभ रचनाकारक सभ लेखकके भोगऽ परैत अछि समाजिक आर्थिक समस्याके मध्य लेखनकेॅं जे उद्वेगता होयत अछि मोनमे साहित्यके प्रकट करबाक जे जिज्ञासा होयत अछि ओ कोनो भी परिस्थितिमे लेखककेॅं बाध्य करैत छथि जे भूखलो प्यासलो ओ अपन साहित्यक काग़ज़ पर ज़रूर उतारैत आ से संघर्ष हमसभ करैत रहै छी कतेओके बेर बहुत समस्यासॅं घीरल रहलाक बादो घरक चिंताकेॅं छोड़ि रचना कार्यमे लागल रहै छी आ वएह कारण थीक जे हमर जे रचना होयत अछि तकरा आम लोग गरीबजन बहुत अधिक पसंद करैत अछि एक बेर किछु एहन प्रतिक्रिया आयल छल जे हमरा लागल जे जीवनक असली रूप लेखनमे हम प्रदर्शित करी आओर आमजनताकें समस्याके अपना लेखनमे उतारी आ से अखन धरि कऽ रहल छी